हाँ जी सर गुप्ता ट्रांसपोर्ट से मेरी बात हो रही है जी सर मैं अपने फॅमिली के साथ गोवा के ट्रिप पर जाना चाहता हूँ तो क्या सर मुझे सर कैब बुक करनी है तो क्या सर इसके लिए मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा सर क्या सर कोई प्रोमोकोड होगा जिसके थ्रू मुझे डिस्काउंट मिल सके जी सर मैं आपका हमेशा का ग्राहक हूँ सर अक्सर आपके यहाँ से कैब को बुक करता हूँ